चलु चलु सखीसभ दुल्हा चुमाओन सखी हे अँखियनमे कारि कजरा ओठवामे पानक लाले लाले लाले लाले चमकय छनि महुरिया पहुनवा राघो चलु चलु सखीसभ दुल्हा परिछन सखी हे दुल्हा चुमाओन सखी हे अँखियनमे कारि कजरा ओठवामे पानक लालि लाले लाले चमके छै महुरिया पहुनवा राघो पहुनवा राघो चलु चलु सखीसभ दुल्हा परिछन सखीहे दुल्हा चुमाओन सखीहे सोनाके डलवामे हरियर पान हे चूमय लय चललि अम्मा अपने जितने चुमायब अम्मा उतने आशीष हे जीबह हे दुल्हा दुलहिन लाखो बरिस हे सोनेके डलवामे लाले लाले धनमा चुमय लय चललि चाची अपने जतनि चुमायब चाची उतने आशीष हे जियह हे दुल्हा दुलहिन लाखो बरिस हे सोनाके डलवामे